हांव ह्या भलायकी का भ्रश्टाचाराच्या बद्दल सादूर रावंक सोदतां कित्याक आयज काल ह्या युगांत म्हणजे ह्या जगांत वेगळें वेगळें कितें कितें घडटा कित्याक लागून सो हें जशी कोण चोरी करता कोणाक कोण मारून उडयता कोण वळवळी बँकी चोरता मागीर शोप चोरता आयज काल हेंच भ्रश्टाचार चालूच चालू जाल्ले आसात भ्रश्टाचार हो असो एक वायट व्यसन जावन गेल्लें आसा आनी चडांत चड तें जाल्लें आसा खंयची चोरी करप कोणाक मारप धडोवप मोडप अशेंच जाल्लें आसा आनी तें म्हणल्यार हांव सुद्दां तातूंत शिकार जाल्लें आसा कित्याक लागून जेन्ना आमी इलॅक्शन आसता विधानसभेचें जावं पंचायतीचें जें सिलॅक्शन आसता जें आमकां आमचे पर्यंत कितें कितें पावोपाक सोदतात जावं कितेंच आमकां गॉरमँटान कितें दिल्लें पळय उदारण घे कसली स्किमी आयल्या आमच्या बद्दल गॉवरमँटाची बारिकशा लोकां बद्दल स्कीमी आयली तें आमच्या पर्यंत पावयनात आनी तें खंय ना खंय तरी ते खावपाक सोदतात आतां आमी पॉलटिक्सांत सुद्दां वयता पॉलटिक्सांत सुद्दां आमकां जें कोण कितें दिता तें आमचे म्हऱ्यान पावयनात ते खावन लूट करता आमकां आनी आमचे पर्यंत पावोवपाची शक्य सुद्दां करनात ते अशे खुबशे भ्रश्टाचार जातात आनी आतां आमी खंय बाजरांत बी भोंवपाक वयता म्हणटकच आमी भांगर जावं पयशे घेवन वयता जंय आमचें पॉकेट मारता म्हणजे बॉल्सांतले पयशे काडून चोरून व्हरतात भांगर व्हरता आमचें अशें खूबशे भ्रश्टाचार जाता आनी तशें जावपाक नाका त्या खातीर आमी जेन्ना कितें करप हें आमकां सदांच आमी रावपाक जाय सो आमचे बरोबर वयता आसता आमी पयशे कप भांगर सगळें घेवन वजपाचें ना आनी जें अमकां वायट करता तांकां आमी बरें करपाची संदी दिवपाक जाय आनी जे पयशे कोणाचे आमी चोरून व्हरता ते केन्नाच बऱ्याक पडना आनी तशें करून चोरून खावपाचें ना